आइ काल्हिके जे तकनीक छै ट्रैक्टर आइ काल्हि अति आधुनिक मशीन सभ आबि गेलैया ओहि सऽ सहयोग भेटैत रहै छै एक आदमी मशीन राखलक एक आदमी ट्रैक्टर राखलक जे दस बीस पच्चीस पचास सभक खेतक जोति दैत छियनि एक आदमी थ्रेसर राखलक तऽ एक बाधेके जे छै अपन फसलके तैयार कऽ दै छियनि तामासँ आर एहिसँ ई लाभ छै जे सभ आदमीके ओतय खर्चा नहि करए परै छै जे आदमी सुखी सम्पन्न छथि ओ अपन आइ काल्हिके अति आधुनिक मशीन सभ राखने छथि जाहिसँ साधारनो वर्गके लोकके जे छै से ओकर फायदा भेटै छै आब एहि सभ विषयमे आधुनिक मशीन क विषयमे तऽ जतेक कहु ततेक कम अछि